हॅलो हिरा क्लासीक रेस्टाॅरंट काल हांवेन तुमचे कडल्यान बटर चिकन पनीर चिली फ्राइड राइस आनी बटर नान हें ऑर्डर केल्लीं ऑर्डर सारकी टायमार मेळ्ळी आनी खरेंच जेवण खूब बरें आशिल्लें